उत्तर प्रदेश में समाचार मीडिया विज्ञान ऐं टेक्नोलॉजी से संबंधित मुद्दनि खे कीअं कवर कंदो आहे उत्तर प्रदेश में घणाई माध्यम आहिनि विज्ञान ऐं टेक्नोलॉजी जा जिनसां स सोशल अवेयरनेस माण्हुनि में जाग्रत थिए थी घणाई रिपोर्ट न्यूज़ पेपर टी वी जा चैनल रेडियो हीउ माध्यम आहिनि जिन जे बारे में माण्हुनि खे सभ समाचार जी जानकारी हासिल थिए थी ऐं रिपोर्टर त किथे बि काई घटना घटित थी थिए किथे कोई स्पीच ती हले नेता जी या किथे कोई एक्सीडेंट थो थिए त उते फ़ौरन वञी करे उनजी लाइव रिकॉर्डिंग करे पोइ न्यूज़ पेपर में उहे ख़बरूं ॾियनि था टीवीअ में ॾियनि था मोबाइल में ॾियनि था जिनसें माण्हुनि खे उने जे संबंध में जानकारी ख़बर पए थी छाकाणि त बिना मीडिया जे माण्हूअ खे आस पास पंहिंजे छा थिए थो ख़बर न थी सघे छो जो हिकु माण्हू हर जॻहि न पहुची सघंदो आहे पर इन्हनि मीडिया जे ज़रिए उनखे सॼे शहर जूं उत्तर प्रदेश जे बारे में ख़बरूं मिली थी वञनि